रोयल्टी किताबनि वारो हा मां लता पई ॻाल्हायां मूंखे कुझु शयूं खपंदियूं हुयूं तव्हां जे दुकान तां तव्हां राईंटिंग पेन सुठी रखंदा आहियो राईटिंग पेन खपे ऐं मूंखे टेप खपे कैंची खपे ऐं पंचिंग मशीन खपे पर हिकु ॻाल्हि ॿुधो मूंखे कैंची आहे न सुठी खपे अॻिए भेरे जी कैंची ऐं टेप हुई मूंखे उन में पूरो मज़ो न आहियो अच्छा ऐं पंचिंग मशीन बि सही आहे न अच्छा अच्छा त हा दुकान घणे बजे ताईं खुलियल आहे नवें बजे ताईं हा न मां पाण अची वठंदसि मां पाण अची वठी थी वञा छा आहे मुंहिंजे ॿार जो सुभाणे परीक्षाऊं आहिनि हा त मूंखे सुठी पेन खपे मां अची पाणई ॾिसी वठी वेंदसि ऐं अघु बि वाजिबी लॻाइजो अघु बि वाजिबी लॻाइजो

अच्छा हा हा हा त मूंखे हिकु राईटिंग पेन खपे हिकु टेप ऐं

हा हा न मूंखे इंक पेन न खपे इंक पेन न खपे बाल पेन मूंखे खपे हा न हींअर त ॿारनि खे परीक्षा लाइ सुठी पेन खपे ऐं मूंखे हिकु टेप ऐं सुठी कैंची खपे ऐं पंचिंग मशीन न कपिड़ो न ॿारनि खे क्राफ्ट में सुठी तिखी हुजे सुठो कमु हले जी हा हा हा हा जेका सेलोटेप क्राफ्ट में हले थी उहा ऐं पंचिंग मशीन बि ॿारनि खे फाईल करण लाइ सुठी खपे हा हा सतरि वारो हिकु स्टेपिलर वठी छॾींदसि पियो हुजे हा हा हा हा त तव्हां जो दुकान नवें बजे ताईं खुलियल आहे न हा त मां अची मां अची पाण ई वठी थी वञियांव हा हा तव्हां इहे शयूं खाली मूंखे सभु सुठियूं ॾिजो जीअं ॿार सुभाणे सुठो परीक्षा करे अचे हा हमेशह उतां ई वठंदा आहियूं हा हा ठीकु हा थैंक यू थैंक यू हा महिरबानी